फरायसालियाव आंनि साबसिन मोजां मोननाय आयदाफोरानो जादों बिमानि राव हिन्दी आरो समाज बिगियान बेबायदिनो आङो बिमा राव साब आयदाखौ मोजां मोनो हिसाबै मेट्रिक आनजादआव लेथार नाम्बार लेटार मार्क लानानै उथ्रिदोंंमोन बिमा राव आयदायाव आरो बेबायदिनो फैयै फैयै हायार सेकेन्दारिबो पास जाबाय आरो हायारसेकेन्दारि पास जाखांनानै दिग्री लाबाय दिग्रीआवबो समाज बिग्याननिनो मोनसे आयदा जाय बुहुम खौरां एबा जिअग्राफि बेयावनो आङो दिग्रीखौ कमप्लिट खालामबाय मेजर साबजेक्ट लानानै जिअग्राफि बा बुहुम खौरांखौ आरो बेनि उनाव आङो बुहुम खौरां आयदायावनो मास्टार्सबो खालामबाय